कृषि विभागमे दैत छथिन बिहार सरकार रहैत छथिन करैत छथिन काज बहुत बढ़िआँ करैत छथिन आओर सुविधो भेटैए आ जेना एखन गहूमे भेलै हेँ तऽ गहूँमेमे बहुत सुविधा दैत छथिन जे जे भेल से लेलहुँ ओकर फेर वापसीमे पाइओ देलहुँ या क्षति भऽ गेल या कोनो चीज भऽ गेल तऽ ओहो सभमे पाइ ओ दैत छथिन बढ़िआँ जेना करैत छथिन कोनो चीजे कोनो चीज कोनो फसल भेल ताहिलेल ओ बढ़िआँ बिहार सरकार करैत छथिन एहिलेल हुनका लेल बहुत बहुत धन्यवाद आओर कोनो चीज पेट्रोले या कोनो चीज लाइनेके द्वारा या फेर या पटौनिए या कोनो चीज होइत छै तऽ ओहिलेल ओ खूब सहयोग करैत छथिन ओहिसँ ब्लॉक ब्लॉकोसँ होइत छै आ हेतै ब्लॉकेके द्वारा होइत छै ओसभ काज कएल जाइत छै आओर सभटा चीज ओ करैत छथिन ओहिलेल कोनो दिक्कत नहि छनि हुनका सभ चीज कऽ रहल छथिन ओहिलेल बहुत बढ़िआँ करैत छथिन आओर हमरे गाममे कतेक आदमी छथिन जे ओहिसँ जुड़ल छथि आओर हुनका ओहिसँ सुविधो होइत छनि आओर ओहिसँ अगर हुनकासभके जेहो होइत छनि आ हुनके लग लोग गेल तऽ जेहो भेल सेहो हुनके दऽ देल जाइत छनि आ ओ अपन सरकारसँ कऽ के आ फेर किसानकेँ दैत छथिन आ बहुत बढ़िआँ जेना करैत छथिन कोनो चीजके दिक्कत नहि भेलै ओकरो हेल्प भऽ गेलै हुनको हेल्प छनि आ ओ अपन मेन बनि कऽ सभटा काज कर करै छथि बहुत बढ़िआँ जेना होइत छनि ओहिलेल हुनका कोनो दिक्कत नहि छै सभ चीज सरकार बिहार सरकार कऽ रहल छथिन आर कृषिके लेल तऽ सरकार छथिने आ ओहि लेल दैत छथिन हुनका लेल बहुत बहुत धन्यवाद